रो रोजगारके आभावसँ एहि मिथिलाके लोकके पलायन भेलैए महा नगरमे महानगरमे ओहिठाम जाके किछु अर्थोपार्जन करैत अछि परन्तु शहरमे रहलाके बावजूदो अर्थोपार्जन करबाक कारणे रहबाक कारणे लेकिन शहरमे रहैत अछि लेकिन गाममे रहबके मानसिकता एखनहु मिथिलाके लोककेँ छै मिथिलाके लोक गाममे एहि द्वारे रहब पसन्द करैत अछि जे एहिठामक भाषा एहिठामक मिथिलाके रहन सहन मिथिलाके शभ्यता सभ्यता मिथिलाके संस्कृति एहन उदार छै जे सभकेँ लऽ कऽ चलबामे सक्षम छै सम समभावसँ मिथिलाके लोक रहैत अछि आओर एहिठाम एही इएह कारण छै जे अर्थोपार्जनके कारण शहरमे लोक रहैत अछि तथापि शहरमे स्थायी रूपे नहि रहैत अछि एकता निश्चित्त सीमा आय तक रहैत अछि आ पुनः ओ गाम अबैत अछि ई ई मिथिलाके लोकके खूबी छी